हलो हलो कुर्तियूं ॾेखारियो हा हा लाईट कलर अथव मुंहिंजे लाइ खपनि ॿ टे कुर्तियूं

ॾेखारियो ॿी का इहा हिक सुठी आहे रखूं

हिनमें कलर ॿियो अथव हिनमें ॿियो कलर अथव ॿियो कलर हा त हीउ कलर सुठो आहे हीउ रखो त जिन्स अथव न टिनि चइनि न ॿिया जिन्स ॾेखारियो ॿ कुर्तियूं इहे रखियूं हाणे जिन्स ॾेखारियो मूंखे जिन्स खपे हाणे मुंहिंजी कमरि आहे ॿटीह साइज़

लंबा त ॾेखारियो कुझु नओं एंकल

मूंखे त ॿ खपनि हा हा हिकु एंकल मां हीउ रखियो आहे हिकु ॿिया बि कढी हिकु इनमां रखो हिकिड़ो इनमां रखो ॿ जिन्स रखो ऐं बबलीअ लाइ बि कपिड़ा खपनि टि शर्ट ॾेखारियो उहे बि हा इहा सुठी आहे हिकु इहा रखो हिकु इहा रखो सुठी आहे इहा इनमें ब्लेक कलर खपे कारो कलर हा ॿियो त शोर्ट ॿियो शोर्ट ॾियो एतिरो सभु सफ़ा न पर थोरो थोरो हुजे लंबो हा त हिकु उहो ॾियो तव्हां धंधो कयो था तव्हांखे ख़बरु हूंदव त ॾियो हिकु

हा त उनमां हिकु रखो इहो इनमें इस्कीन कलर हुजे अहिड़ो

बबली जे माप जा उहे हा